ہلو سر میں نے ابھی ایک الزہرا میں ایک آڈر پلیس کرایا تھا کھانے کا تو جو ایڈریس میں نے وہاں دیا ہے یہ آٹھ تین سو دو بٹا دو ٹاپ فلور ارحم اپارٹمنٹس نیئر قادری مسجد جوگابائی ایکسٹینشن جامعہ نگر اس کی جگہ مجھے یہ آڈر دوسری جگہ چاہیے جو میں دوسرا ایڈریس آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ بی دو سو پانچ تھرڈ فلور گلی نمبر تین جامعہ نگر اوکھلا نئی دہلی ہے یہاں یہ مجھے آپ آڈر دے دیجیے گا پلیز